जी नमस्ते बताइए मैं ठीक आप बताइए जी यार ये जो मोटर है आप लोग चला चला कर चले जाते हैं और कोई बंद करने नहीं आता ये जो दिक्कत आ रही है पूरा पानी गिरा जा रहा है उसी समस्या का समाधान बताइए हाँ वही यहाँ पे कोई भी मोटर ऑन करने के बाद बंद करने नहीं आता है हमी लोग को बार बार आवाज़ सुन कर बाहर उसको बंद करने जाना पड़ता है अगर ऐसा है हम लोग अभी दो दिन उसमें ताला भी लगा कर रखे थे उसमें दस लोग घर पर आ कर घंटी बजा कर बोलते थे कि मोटर ऑन कर दीजिए दस बार अगर एक बार एक जन को पानी चाहिए तो दो दो मिनट में हम लोग ऑन थोड़ी कर पाएंगे पानी का वो टंकी फट जाएगा हाँ जी ये हम लोगों को बताने की कोशिश किए थे संडे को भी पर उनका अभी भी लोग वहीं पर वहीं पर आ रहे हैं पानी चला कर चले जा रहे हैं पानी दस दस घंटे चल रहा है वहाँ पर आवाज़ आए जा रही है हम लोग को जा कर बंद करना पड़ रहा है और पानी का वो और वो चलाने के बाद बंद भी नहीं करते अगर ऐसे चलता रहा तो हम फिर से ताला लगवा देंगे और फिर कोई कुछ भी बोलेगा हम नहीं ऑन करेंगे ठीक है जी मैं अभी ताला लगवाने का सब को बता देता हूँ फिर मैं हाँ न इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारे मोटर बंद ठीक ठीक कोई नहीं अभी हम लोग ताला लगवा देते है जा कर फिर मैं आपको बाद में लगाती हूँ